ٹیکنالوجی ہمارے سفر اور دنیا کو دیکھنے کے طریقے کو بہت سے طریقوں سے بدل رہی ہے جیسے یہ ہمیں گم نہیں ہونے دیتی پہلے اگر ہم سفر کرتے وقت گم ہو جاتے تھے تو ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی تھی لیکن ہمیں اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے اپنا مقام دیکھ سکتے ہیں اور اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں یہ صارفین کو طاقتور بناتی ہے پہلے جب ہم سفر کرتے تھے تو ہم اپنے کاروبار کی طرف سے بہت زیادہ مجبور تھے لیکن ہم اب آن لائنز کے ذریعے کاروباروں کا جائزہ اور ریٹنگ دے سکتے ہیں اور ہمیں بہترین قیمتی تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے یہ کاروباری کارکردگی کو بہتر بناتی ہے ٹیکنالوجی کاروباری کاروباروں کو صارفین سے بہتر طریقے سے رابطہ کرنے اور اپنے خدمات کو بہتر بنانے اور فروخت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ ہمیں سیکھنے میں مدد کرتی ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم نہیں ثق نئی ثقافتوں اور نئے لوگوں کے بارے میں جان جاننے کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں ہم آن لائن معلومات حاصل کر سکتے ہیں مقامی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ اور شوشل میڈیا کے ذریعے اپنے تجربات کو شیئر کر سکتے ہیں مجموعی طور پر ٹیکنالوجی ہمارے سفر دنیا کے دیکھنے کے طریقے کو بہت سے مثبت طریقوں سے بدل رہی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ خودمختار زیادہ اختیارات اور زیادہ سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے